जीअं त असां खे ख़बरु आहे ॻाइणु संगीत जी शिक्षा सभिनि खां सुठे गुरू खां वरिती वेंदी आहे मुंहिंजे मूंखे हिकु गुरू ॻाइणु सेखारियो जेका सुठो ई मुंहिंजो मार्गदर्शन कयईं हुन मूंखे सभु सुर ध्वनियुनि जी शिक्षा ॾिनी जंहिं मां मुंहिंजो जीवन अॻियां वधी सघे मुंहिंजे भविष्य जी सुठी कामना कई ॻाइण लाइ अहिड़े गुरू खां सिखणु खपे जंहिं खे सॼी ई ॻाइण जी शिक्षा जी ज्ञान हुजे जीअं त असां खे हू सेखारे सघनि ऐं असां जो मार्गदर्शन करे सघनि असां जो असां खे हर हिकु सुरु हर हिकु ध्वनि जो ज्ञान ॾेई सघनि ॻाइणु